एक लाख पचासी हज़ार उन्नीस हज़ार छः सौ पैंतालीस आठ हज़ार नौ सौ सत्तावन ग्यारह हज़ार पाँच सौ इक्कीस छिहत्तर सौ पंचानबे अठहत्तर सौ निनानबे